अ बेखौ बेखौथ' आं मिथिया मा होनो बेयो गोजाननिफ्रायसो फैदों आंथ' नोंनाव पेकेटखौ मोजाङैनो होलांदों

ओ आं बेखौ पेकेतखौ होनाय समावथ' आं मोजांयैनो मोजां होना फैदों आं गावनि मेगनजोंनो नोंनो पेकेतखो मोजाङै होना फैदों बेखौथ' आं दाथ' बुंनो हाला बेयाव नोंबा मा खालामखो मा खालामा आंथ' मोजाङैनो होना फैदों ना दा बेखौथ' आं बे औ बेखौथ' आं मिथिया पेकेताव माबोरै फैदों माबोरै फैया आं बेखौथ' आंनि खामानिया खालि बेखौ हैनाय फैनायल' खामानि ना आंथ' बेखौ खेवाखै औ नङा आंबोथ' बेखौ बे पार्सेला जदों ना मादों आंथ' मोन्थिया बे आंथ' जेरै पेकेत होदों बिदिनो आं नोंनाव ओरै दिलिभारि खालामना होदों ना बेखौथ' सिङाव मा जादों मा जाया आं बेखौ मिथिया आं खालि आंनि दिउतियाल' मा होनो बे दिलिभारि खालामनानै होबोनाय आं बिखौ खालामनानै होनाय दा बेखौथ' आं मिथिया आंनि पेकेताव जाबायदि मोनो बेखौ आं नोंनो मोजाङै होना फैदों बे गोजौनिफ्रायसो बिसोरसो मिथिगौ माबोरै फैया बिसोरसो पेकेत खालामनानै हरदों आंनि खामानिया खालि होना फैनायल' बिसोरो मा खालामदों मा खालामा ओ बेखौथ' आं मिथिया आंबोथ' बे नोंनाव मोजाङै दिलिभारि खालामना फैदों बेखौथ' आंथ' मिथिला दा दाथ' बेखौ पैद खालामनायाथ' बे रितार्न जानाय नंला दा बे अर्दार नोङो अर्दार होदों नालाय बे अर्दार बायदिनो थांदों आरो अर्दार बायदिनो बेखौ माने दिलिभारि खालामनानै हैदों बेखौथ' जेबो जोंनि माबा दाय गैयाना जों देलिभारि खालामनानै होदों जेरैबायदि अर्दार बेबायदिनो जों दिलिभारि खालामना होबोदों बेखौथ' आं हैनायावथ' बे जेबो गैया जों दिलिभारि खालामनाय समाव बे पेकेता जेरै पेकेत बिदिनो दङ बेखौ जों माबा खालामनो हाया जों अलरेडि माबा खालामखाबाय देलिभारि खालामखाबाय बेखौथ' जों माबायाव बेहाय मा होनो बेयाव मा रितार्न खालामनायनि बेवहाय कल खालामनानै जास्त थांबानो जाबाय ओ बेखौ नोंसोरो कमप्लेन बा मा होनो बेहाय मोनसे थांनानै नायहैबानो जाबाय जोंनि बेथ' दिलिभारिनि खामानि जेबो नङा नोंसोरो मा खालामो खालामा उननि बाथ्रासै नोंसोरो कमप्लेन खालामो खालामा बेहाय मोनसे माबाया थांनानै नाय बिसोरनि कास्ट'मार केयाराव थांनानै दे